हमर नाम दीपक छी हम महिषीसँ बाजै छी हमरा मीट चाही अहाँके सुनलहुँ बहुत नीक दै छिए अहाँ हमरा अपन मीटके बारेमे बतबू कोना दै छिए कि दै छिए नहि दै छिए हमरा दू किलो या तीन किलो लेनाइ रहै अपन महिषी गाँवलए ऑडर करने रहिए अहाँ हमरा बतबू कोना दै छिए कोना लऽ कऽ अएबै कतेक देर तक अहाँके लागत कि अहाँके कोन कतेक नीक बनबै छिए नहि करै छिए महिषी आबै छिए ऑडर लऽ कऽ कि नहि आबै छिए अहाँ कि नहि अएबै तऽ हम अपनोसँ चलि जेबै लैलए नहि अएबै तऽ हम अपनोसँ चलि जेबै लैलए कए टके दै छिए महिषी गाँव भेल हमर अहाँके बहुत नीक सुनलहुँ नाम कि एतऽ पार्कमे बहुत नीक मिलै छै मीट सबकिछु मिलै छै